माब्लाबा जों ओरैबादि मोसानो रंजानो गोसो जायो गासिबो गासिबो मोसानाय रंजानायनि बोथोर फैबोला गासिबो

जों बयबो स्टेज प्रग्राम बैसागो बैसागो स्टेज स्टेसफोराव बैसागो जाबोला जों गासिबो रंजानो बाजानो रंजानो बाजानो गोसो जायो बेनिखायनो जों जोंथ' गोबां गोजान गोजान गोजान गोजान स्टेजफोर प्रग्रामाव जों बिदि मोसानोलाय थांनाय जायाखै गामियावनो जास्ट बिदिनो रंजानाय सम फैबोला जों गासिबो गोसो गुदुं जानानै रंजायो जों रंजानानै जेबोला जों प्राइज मोना मोसानायनि थाखाय बिदिनो एसे एनै मोसानायखौ मोजां मोन्नानै गासै मानसिफोरा सापर्ट होयो रंजानो हानायनि गोजान गोजानावलाय जों बिदिनो मोसानो थांनाय जाया लेंबाबो जों थाङा गोजान गोजानाव गामियावनो गामियावनो मोसानाय जायो